पालतू जानवर जहाँ तक छै ताहिमे हमरा लोकनि गाय पोसै छै पोसै की छी एक आधटा रखै छी गाय सॅं सबसे धार्मिक मान्यता छै जे गायके सेवा सॅं पुण्य होइ छै दोसर हमरा लोकनि के मिथिला मे पूर्वेसँ ई प्रचलन रहै जे गाय के गोबर सॅं निपलासँ या गौ मूत्र के उपयोगसँ बहुत रास फायदा होइ छै तैं हमरा लोकनि गाय पोसै छी गाय के दूध बहुत पौष्टिक बाकी जानवर पर अथी नहि रहै छै लोक के आब महीष पोसनाइ तऽ बड़ा असंभव बुझाइ छै रहल कुक्कुर बिलाइ मे हमरा लोकनि के विश्वास नहि यऽ साफ सफाइ गंदगी इसब जानवर अय तरहक जानवर नहि रखै छी